आंनि न'आव इलेक्ट्रिक बाहायनाया जाहैबाय मेशि दै मेशिन दं कारेन्ट ओमफ्राय मा मेशिन ग्रेन्डार बिदिनो दै मेशिन दं फांखा दं गासिबो मुवायानो दं नोंखौ नों एसि लानो समाव एसिआ थान्दा गरम जायोबा जों थान्दा लानो थाखाय जों बाहायनाय जायो एसिखौ आरो फांखाखौबो जों बिदिनो गरमद्रायबा बाहायनाय जायो ओरै इनभे इनभार्टार दं कारेन्ट थांबा बाहायनो थाखाय इनभार्टार नांगौ जानानै फैयो कारेन्ट गैयाबा खोमसियै बोरै थानो इनभार्टार एरि बाहाय नांगौ जानानै फैयो जि सुनांगौ जा मेसिन वासिं मेसिन इरिखौबो नांगौ जानानै फैयो खस्थ' नों हा हास्लाबा हास्लाबाबा नोङो वासिं मेसिनाव नों जि जोमखौ गारसोमनो हायो जों खावनानै मानानै सुनांगौबाथ' जों गोबां टाइम लायो बेफोरनो आरो गोबां रोखोमनि नों माबानांगोन मेसिन एरिखौबो आरो कारेन्ट बाहायबाय थानाय समाव जों सलार एरिबो बाहायनाय जायो कारेन्ट थांनाय समाव जों दै जमा खालामनो जों दै थिंखि एरिबो जमा बहायनानै दोननांगौ जायो टेब एरि लगाइनांगौ जानानै फैयो नों गोबां रोखोमनि दङ जेरै मेसिनफ्राबो न' सिङावनो टेब लगायनानै लानो हायो नोङो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि टिभि लेपटप एरि जों बाहायनो हायो बिदिनो आरो बायदिसिना रोखोमनि गोबां जि सुनाय एरिनायाव जोङो बाहायनो हायो बिदिनो दै मेसिन गैयाबाथ' जों खस्थ' जायो ओरै इनभार्टार एरि थानांगौ कारेन्ट गैयाबा इनभार्टार एरि लगायनानै सावनांगौ जानानै फैयो बेफोरनो जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब खालामनाय जायो